आंथ' गोलोम गोलोम बोथोराव बिदिनो जोथोन लानांगौ जायो गय दंफांफोरखौ दैहोनांगौ एसे हासार होनांगौ आरो गोजां बोथोराव गोजां गोजां बोथोराव बिदिनो खफि बान्दा खफिफोरखौ बानलु दंफांफोरखौ हासार एबा दै होनांगौ जायो हासार एबा दै होनांगौ जायो आरो मोजांङैनो जोथोन लानांगौ जायो थांहोनो गोब्राब जायो आरो गोजां गोजां बोथोराव बिफांखौ गायनानै जोथोननैनो लानांगौ जायो दै होफा होफा होनांगौ हासार होनांगौ नायफा नायफा खालामबाय थानांगौ आरो गोजां बोथोराव बिदिनो माबायोना खस्थ जायो आरो गय दंफांफोराबो बिदिनो अखा गैयाब्ला एसे एनै हासार होवाब्ला आरो हाग्राखौ एवस्रांनानै हाग्रा गुदु जायो दैलां बोथोरावथ' गय दंफांफ्रा हासार होनांगौ जायो हासार आमफ्राय बिदिनो हाग्राफोर जायोब्ला एवस्रां एवस्रां होनांगौ आरो गय दंफांफोरखौ गोजां बोथोराव एसे गोब्राब आरो गोब्राब जायो दंफांफोरखौ गायनो इसे जोथोन लानांगौ जायो आरो नायफा नायफा खालामनांगौ हासार इउरिया बायदिसिना दैफोर होनांगौ जायो गोजां बोथोराव गोलोम बोथोराव बिदिनो हाग्रा जायो हाग्राखौ एवस्रां नांगौ जायो अनेख माबा थायो आरो दैज्लां बोथोरावबो हाग्रा एवै एवै होनांगौ आरो गोजां बोथोरावबो हासार होनांगौ दै होनांगौ गोजां बोथोराव हासार होनांगौ दै होनांगौ जायो जोथोनखौ एसे साखोन सिखोनै लानांगौ जायो आरो गोजां बोथोराव गोब्राब जायो दंफांफोरखौ गायनो एबा बिफांफोरखौ गायनो आमफाय गोलोम बोथोराव बिदिनो गय गायो आरो बिदिनो दंफांफोरखौ गायो आरो दंफा फुलिफोरखौ दंफा बिदिनो पाइन ट्रिफोर गायो आमफाय गामबारि गामबारि दंफा बिफां खान्थाल थाइजौ बिफां गायो गोलोम बिदिनो एसे अखा सिजेन नालाय गोलोम बोथाराव एसे सिजेनावसो गायोनालाय थाङो बिदिनो हासार होनांगौ आरो एसे हासार इउरिया दै लुयै लुयै होबाय थानांगौ गोजां गोजां बोथोरावथ' माबायो आरो खस्थ जायो गायनो दंफां बिफांफोरखौ नायफा नायफा खालामनांगौ होमबासो मोजां जायो नालय लाखिनो हायो नालाय बिफांखौ गायनानै